हाथ से बने हुए कपड़े कुछ अलग ही होते हैं और जो की बुने हुए कपड़े तो जिसमें सबसे अलग होते हैं क्यों कि जो हाथ से बुनी हुई कढ़ाई होती है वो की पहले बहुत चलती थी और आज भी उसकी बहुत ही मांग की जाती है जो उसकी फिनिशिंग होती है जो लेडीज़ बनाती हैं बहुत पहले बनाया करती थी और अभी भी बनाना पसंद करती हैं बहुत ही अलग अलग तरह से अपने मनपसंद बना सकती हैं और बने हुए अगर मिल जाते हैं तो लोग बाग खरीदना भी पसंद करते हैं बाजार के में मशीन का काम होता है जो कि फिनिशिंग का भी होता है पर जो हाथ से बने हुए कपड़े होते हैं उनकी कोई बराबरी नहीं होती है तो बुने हुए सिले हुए हाथ से सिले हुए बुने हुए कपड़े ज़्यादा पसंद करते हैं लोग बाग खरीदना